गल्ल करचै अस जागते दी निक्के जागत होंदे कि निक्के जागत जिसलै पैदा होंदे ना जिसले जन्म होंदा जागतै दा तेउसलै निक्के जागत ना उसलै ते पैहलें मां दा दुद्ध बी पींदे ना और जागते गी किश नी दिंदे उसी उसले मां दा दुद्ध दी ज्यादा जरुरी किश नी होंदा उसी मां दा दुद्ध दिंदे जिसलै बड़ा होई जंदा जिसलै जागत ओहदे बाद मां दा दुद्ध घट्ट मां दा दुद्ध होंदा ते उसलै अस उसी डिव्वे आहला दुद्ध होंदा ओह् बच्चे गी दुद्ध उसी अस देई सकने आं ज्यादातर ना बच्चे बच्चे गिते ना ज्यादा बच्चा तंदरुस्त रेई सके मां दे दुद्ध कन्ने मां दा दुद्ध बच्चा ठीक रेही सकदा ओहदे कन्नै अस उसी ओह् देई सकने आं ओहदे बाद और जिसले ओहदे बच्चा आस्तै अस किचन और ओहदे बाद जिसले थोह्ड़ा बड़ा होई जंदा उसी अस दाल दा पानी शानी बी देई सकने आं पीने गित्तै ओहदे बाद थोह्ड़ा और बड्डा होई जंदा उसी अस में आक्खेआ थोह्ड़ा थोह्ड़ा रुट्टी च के मतलब थोह्डा़ थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्डा़ा करियै दुद्ध दे कन्ने ओह्बी दिंदे लोक गौ दा दुद्ध दिंदे केंई लोक पर ज्यादातर लोक गवा ज्यादातर मां दा दुद्ध दिंदे बच्चे गी मां दा दुद्ध नेई गै पूरा होऐ ते ओहदे बाद उसी दिंदे डव्वे आहला दुद्ध दिंदे थोह्ड़ा फिह् उसी रुट्टी शुट्टी दिंदे बच्चा बड्डा होई जंदा फ्ही आपूं बी खाई लैंदा रुट्टी गल्ल करचै जे कर बच्चे दा बच्चा जिसलै नौ म्हीने दा होंदा प्ही ओह् इसी प्ही इसी नौ म्हीने दा मां दे पेट बिच रौंहदा फिह् ओहदे बाद केई लोके जंदे घर ते होई जंदा केंई बच्चे हस्पिटल जाई होंदे ठीक ते इयां इयां निक्के बच्चे दिया ओह् होदियां जेहड़िया ओहदे कन्नै हां